शु ओह आंना मोनसे जुथा दंमोन मोनसे शु दंमोन बे शुवा एडिडास ब्रेन्डनिमोन आं माने बायनानै वान उइकनि माच मोनसेनि उनावनो नस्थ' जादों माने बे जुथाया जोबोर मोजां नङा गाननायावबो मोजां नङा कम्परटेबल नङा अबाइबा थांनायावबो आं माबायदि जुथाखौ बायफ्लांखो माने आं बायनो नाङामोन बे जुथाखौ लानानै आं बहत बहत गारजि एक्सपीरियेन्स मोनदों बे जुथाया जोबोद आंखौ कम्परटेबल खालामाखै जेरावबो थांनो हाया बे जुथाखौ गान्नानै आइथिं सायो आइथिं रुगायो जुथाखौ गानबाय बायैनो बहत गारजि एक्सपीरियेन्स मोनदों

ओंखाइ आं नेक्स टाइम बायोबा बे ब्रेन्डनि जुथाखौ बायला गुबुन मोनसे ब्रेन्डनिखौ बायगोन आं आलदा ब्रेन्डनखौ थाबैनो गादों बेनि आटा क्वालिटियाबो मोजां नङा बेनि सालायाबो बेनि मेटेरेला गासिबो मोजां नङा बहत गारजि बहत गाज्रि एक्सपीरियेन्स आं बे जुथाखौ मोनोबा ओरैनो हरबाबो गानला आंनि आइथिं आथिङासो गारजि जादों बे जुथाखौ गाननानै आं एबार गुबुन जुथा बायगोन जोबोर गारजि एक्सपीरियेन्स मोनदों आं बे जुथाखौ बायनानै आं बायखायामोन आं बेखौ बायखायामोन आंनि लोगोआबो दा बाय होनदोंमोन बे जुथाखौ आं गोसो जानानै बायफ्लांदों आंहा फैसा लस जाबाय आं दायो बहत लसाव गोग्लैनानै दङ बे जुथाखौ बायनानै जोबोद दामनि बायदों आङो बे जुथाखौ सप्तासे गाननायनि उनावनो एसे गारजि जादों सप्तानै उनावनो एसे गारजि जादों गायै गायै बहत गारजि जालांदों बे जुथाया आं एबार बे जुथाखौ बायला